कहलहुँ हम खानपुर थानासँ बाज रहल छी समस्तीपुरसँ बाजैत छी अहाँ की

तऽ कहलहुँ जे अहाँ ओतऽ की कऽ रहल छियै इहाँ खुलेआम दारू तारू बिक रहल छै अहाँ पकड़बा नहि रहल छियै इधर उधर सभ भऽ रहल छै इहाँ इहाँ मानि लिअ जे गुण्डागिरी सभ भऽ रहल छै तऽ अहाँ कऽ मने जॉब पर रखने छै सरकारके मने पकड़ै लऽ नहि कि

फील्डमे छियै तऽ पकड़बै तब होयतै जे फील्डमे रहला से होयतै यौ हूँ हूँ हूँ आब देखियौ हमरा गाँव सभमे बुझियौ जे दारू कऽ लेल बुझियौ जे एक बेर फोन केलक आ दारू बिकै तऽ तत बदमाशी करैत छै जे पुछू मत हँ अहाँ देखियौ ने हमरो लगमे एगो यए दारू पीकऽ फुल यऽ एकरा पुछियौ ओकरा पकड़ि कऽ दियौ चाइर डन्टा कहियौ माय बाप गरीब छौ तू दारू किएक पियै छही हाँ आओर मानि लिअ हमरा गाँवमे बुझियौ जे बड़ा दारू पीकऽ गरिएने रहैत छै सभकऽ हूँ पकैड़ कऽ ओकरा सीधा जेल भेजू हँ हँ

हँ तऽ इहाँ जल्दी भेजियौ हमरा सामनहिएमे अभी हए कति कति कालमे आबि जेबै है यौ तब तक भागिए जेतै यौ कहैत छियै फील्डमे छियै तब कहैत छियै आधा घण्टा पौन घण्टा बताउ ई तऽ अहाँ आर बुझियौ जे ठकि रहल छियै सरकार कऽ हाँ तऽ

आओर तऽ ओकरा देखियौ ओकरा अहाँ आर सभ पब्लिकके बुझियौ जे बताह बुझैत छियै बुझैत छियै बुड़बक छै आ ठकने रहैत छियै सभ हाँ कनि अइपर ध्यान देल करियौ बुझलियै हँ हँ ध्यान दियौ एहि सभ बात पर ठीक छै रखू तब